खेती में क्या सब से ज़्यादा पसंद है खेती में पसंद हम को सब से ज़्यादा है खेती तो सब करते हैं खेती में जब सब्ज़ी उगाई जाती है खेत में तो वो सब से ज़्यादा हम को पसंद लगती है और खेती में जितनी भी खेती कीजिए सब पसंद आए ही है लेकिन सब्ज़ी सब से महत्वपूर्ण है और उसके बाद सरसों का खेती हम को बस बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब उसकी सरसों का खेती खेत के ऊपर खेत के पास जब जाते हैं सरसों जिस खेत में रहती है जिस खेत में हम सरसों करते हैं वहाँ जाने के बाद जब सरसों में फुल आते हैं तो वहाँ का सुनहरा मौसम देखने को मिलता है इतना अच्छा लगता है जो सारा दिन मैं वहीं पर रहता हूँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ का दृश्य अगल बग़ल जितने भी खेत में रहते हैं सरसों देखने में भी अच्छी लगती है सरसों का फूल सूरज की किरण से थोड़ा सा भी कम पावर नहीं रहता है उसमें बहुत अच्छे उसके सरसों का फूल दिखते हैं देखने में सुंदर लगता है सरसों का तेल बहुत ही लाभदायक होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है गैस नहीं बनने देता है और उसमें खेती में गेहूँ हुआ धान हुआ जब फ़सल के पास जाते हैं तो बहुत ख़ुशी मिलती है जब अच्छी फ़सल रहती है तो ख़ुशी मिलती है